پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے بائیکنگ کو براہ راست متاثر کیا ہے جب ایندھن مہنگا ہوتا ہے تو بائک چلانے کے روزمرہ اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ لمبے فاصلے طے کرتے ہیں یا سفر کو اپنے شوق کے طور پر اپناتے ہیں انہیں اضافی مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ بائکنگ کے شوق کو محدود کر دیتے ہیں یا یا متبادل ذرائع جیسے الیکٹرک بائکس یا سائیکلنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں کچھ لوگ گروپ بائیکنگ کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ مشترکہ سفر کے ذریعے اخراجات کم کیے جا سکیں جہاں تک ایندھن کے زیادہ استعمال کا تعلق ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ماحول کے لیے نقصان دہ ہے جب گاڑیاں یا بائکس ایندھن چلا جلاتی ہیں تو کاربن ڈی آکسائڈ کاربن ڈی آکسائڈ نائٹروجن ایکسائڈ اور دیگر زہریلی گیسیں فضا فضا میں شامل ہو جاتی ہیں یہ کیس یہ گیسیں ماحولیاتی آلو